मूंखे त हिंदी ऐं सिंधी ॿई भाषाऊं जे ईंदियूं आहिनि और सम्झ में बि ईंदियूं आहिनि ऐं ॻाल्हाइण में बि असांखे सहुली लॻंदियूं आहिनि त मूंखे लॻंदो आहे की सिंधी असां इन समय समाचार हर जॻहि ते हलनि था पिया प्रोग्राम थियनि था पिया त सिंधी सहुली आहे असां लाइ छोकी मां सिंधी आहियां पाण जेके हर कंहिंखें सिंधी न ईंदी आहे त हिंदी भाषा में मूंखे लॻंदो आहे इलाई इज़ी थींदो आहे हर कंहिंखें सम्झण ॻाल्हाइणु उन्हनि खे हर शइ खे एक्सप्लेन करण त इन करे हिंदी और सिंधी ॿई सहुलियूं आहिनि मुंहिंजे लाइ